हॅलो आं तुमी खंयसर आसा पावले तुमी केपें हांवूय केपेंच आसा हांव तुमकां रावतां म्हणजे तुमी एक्जेक्टली खंय आसा तें म्हाका तुमी सांगपाक शकता हां ओके तुमी तर देवळा कडेन आसा आं हांव थंय ना हांव तेज्या मातशे मुखार येया एक पेट्रोल पंप आसा थंय आसा केपें मार्केटांनूच आनी थंय एक रेस्टॉरंट आसा आनी स्टेशनरी शॉपूय हा थंयसरूच उबें हा हांव चुडिदार घालून आसतलें ब्लू कलर आसा थंयसरूच हांव उबें आसा थंयच्यान मातशें फुडें येया आनी सर्कल मारा गार्डनाक आनी हे सायडीक हा हांव तेच्या ओपजीटूच असो पेट्रोल पंप आसा थंयसरूच हांव उबें आसा सारकें एक्जेक्टली थंय कितल्या मिनटान पावतले तुमी ओके एक पांच धा मिनटां लागतलीं न्हूं बरें आसा ओके